موجودہ دور میں تشہیر کے لیے اور ایڈورٹائزمنٹ کے لیے بہت سارے ذریعے موجود ہیں جس میں گوگل ایڈس ہیں فیس بک ایڈس ہیں یوٹیوب کے ایڈس ہیں اور سوشل میڈیا پہ لوگ پوسٹ کر سکتے ہیں بہت ساری کمپنیز گوگل کو پیمنٹ کر کے خاص کنٹریز میں اور خاص ریزنس میں اور خاص عمر کے لوگوں کے لیے ایڈس چلاتی ہیں جو ان کے جو پوٹینشیل کلائنٹس ہو سکتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ یوٹیو فیس بک پہ ایڈس چلاتے ہیں ان لوگ جن لوگوں کی جو ایکٹوٹیز ہوتی ہے ان کو ٹریک کر کے جو ان کے پوٹینشیل کلائنٹس ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی یوٹیوب کا جو ایڈ ہے وہ ابھی کافی زیادہ پوپلر ہو رہا ہے کیوں کہ یوٹیوب پہ ملینس کی تعداد میں کانٹینٹ ہیں اور پوری دنیا میں سارے لوگ ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں جس میں ایجوکیشنل کانٹینٹ بھی ہے اور انٹرٹینمنٹ کا کانٹینٹ بھی ہے تو یوٹیوب پہ ان ویڈیوز کے دوران چھوٹے چھوٹے ایڈس آتے ہیں ان جو دس سیکنڈ یا یا بیس سیکنڈس کے ایڈ ہوتے ہیں ان کے ذریعے لوگوں کو ایک ساتھ پوری دنیا کے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے پروڈکٹ یا نیا نئی سروس دنیا میں آئی ہے اور اس پہ کیا کیا فائدے ہیں اس میں کیا آفرس ہیں اور آج کل بہت ساری کمپنیاں یہ میڈیم کو یوز کر رہی ہیں زیادہ سے زیادہ تو لوگوں تک پہنچنے کے لیے اپنا پروڈکٹس کے بارے میں میں انفارمیشن پھیلانے کے لیے اور ساتھ ہی اپنا بزنیس پھیلانے کے لیے اور یہ ان کے لیے بہت ہی کارگر ثابت ہو رہا ہے